अहाँके रेस्टोरेन्टमे की सभ मिलै अछि हमरा कोनो मङ्गल अवसर पर शादी विवाहके अवसर पर कोनो व्यञ्जन मँगाबैके छै ओ सुविधा अहाँके रेस्टोरेन्टमे अहि कि नहि अहाँके की कोन पकवान उपलब्ध अछि ओकर मेन्यु दियौ हमरा चाही पनीर पनीरके पाँचटा प्रकार चाही ओकरा लेल की सुविधा अछि अहाँके सेहो बताबु आई काल्हि लोक कमे मसाला वाला सब्जी पसन्द करै छी तैं अहाँके कय तरहके स्वाद यहो हमरा विस्तार से बताबु आओर अहाँके रेस्टुरेन्टमे कोन कोन सुविधा अलग से यऽ उपलब्ध हमरा सेहो बता दियौ बढ़िऑं सँ आओर ओकर अहाँके रेस्टुरेन्टके पुरा मेन्यू आओर सभ सुविधा हमरा उपलब्ध करा दियौ